तो हम यदि अच्छे सब्जियों का बिजनेस करना चाहें तो हमें लगाने चाहिए हरी मिर्च के सब्जी हरी मिर्च में सब्जी में हरी मिर्ची लगानी चाहिए टमाटर लगाने चाहिए आलू की खेती करनी चाहिए भटई की खेती करनी चाहिए यह सब्जियाँ ऐसी हैं जो कि हम हमारी धरती में या हमारी उपजाऊ ज़मीन में इसका अच्छे से उगाई कर सकते हैं और सही समय पर अच्छे दामों में बेच सकते हैं जैसा कि अभी बारिश का सीजन है तो हमें इसमें बलहर लगा देनी चाहिए या गिलकी लौकी यह सब ऐसे सीजन हैं जो बारिश के दिनों में सब्जियाँ उग जाती हैं और इन्हें उगाकर हम अपने आपको भी घर में खुलवा खा सकते हैं ऐन्ड इनको काट कर मार्केट में भी बेच सकते हें क्योंकि सब्जियाँ बारिश के सीजन में बहुत फ़्रेश रहती हैं बारिश के सीजन में सब्जी का ज़्यादा उपयोग कर सकते हैं क्योंकि यह सब्जियाँ ऐसी हैं कुछ सब्जियाँ ऐसी हैं जो सिर्फ़ बारिश में होती हैं और कुछ सब्जियाँ ऐसी हैं जो सिर्फ ठंडी में ही होती हैं तो हमें इस प्रकार की सब्जी लगानी चाहिए और यदि हम बात करें सब्जी के पेड़ की तो हमें लगाना चाहिए जैसे कटहल का पेड़ कटहल का पेड़ हम लगाएँगे तो वह ऐसा है कि हम एक पेड़ को लगाते हैं तो कम से कम हमें उसको बढ़ाने में दो से तीन साल लग जाएँगे और फिर लगने के बाद में हमें उसमें कोई ज़्यादा मेहनत नहीं रहेगी सिर्फ़ दवाई और पानी वगैरह ही देना पड़ेगा और वह हर समय साल में जितनी बार सब्जी उसमें लगती है उतनी बार हम उनसे कटहल प्राप्त कर सकते हैं खा भी सकते हैं और मार्केट में बेच भी सकते हैं वह एक ऐसा पौधा है सब्जी का जो कि एक बार लगाने पर हमें कई बार सब्जियाँ प्राप्त कर करवा सकता है यह कटहर का पौ पौधा इसी प्रकार के फल के भी पेड़ हैं जो कि हम एक बार लगाएँगे उनसे दो से तीन साल उसमें मेहनत करेंगे और वह हमें फिर हर सालाना हमें फल देते रहेंगे जैसे कि आम का बगीचा आम का बगीचा हम एक बार लगाएँगे तैयार करेंगे तो वह उसके सीजन में हमें काफ़ी सारी कैरियाँ और आम देगा जिसे हम खा भी सकते हैं और मार्केट में बेच कर अच्छे पैसे भी कमा सकते हें और उनसे लकड़ियाँ भी काट सकते हैं यदि आम के पेड़ ज़्यादा बड़े हो जाते हैं तो और उसके बाद में सीताफल का पेड़ यह भी एक ऐसा पेड़ है जो कि बारिश के दिनों में यह फलता है या इसमें फूल फल आते हैं और शीताफल खाते हैं यह भी एक अच्छा नियमित फल है जो कि हम एक बार लगाने के बाद में यह बार बार हमें सब्जी फल वगैरह दे सकता है इस प्रकार का काफ़ी सारे फल हैं आम हुआ जाम हुआ सीताफल हुआ यह ऐसे फल हैं जो एक बार लगा कर लगाने पर हमें इसमें सिंचाई वगैरह करके इसको इसके पेड़ को बड़ा करने पर एक बार मेहनत लगाने पर यह हमें हर सालाना सब्जियाँ प्रदान वह सॉरी फल वगैरह प्रदान करते रहते हैं तो ऐसे सब्जी या फल के पेड़ लगाओ जो एक बार में तैयार हो जाते हैं और हर साल हमें फल देते रहते हैं और यदि हम सब्जियों की बात करें तो हमें आलू की खेती करनी चाहिए अदरक की खेती करनी चाहिए लहसन की खेती चाहिए प्याज की खेती नहीं करनी चाहिए पर इनका एक समय रहता है क्योंकि यह ऐसी फसलें हैं जो ज़्यादा बारिश में नहीं की जा सकती हैं जिसे ठंडी के समय हम कर सकते हैं और इनको लगाने के बाद में इनकी देख रेख करना और इनको सही समय पर खाद बीज देने के बाद में अधिक मात्रा में हम इनसे निकाल सकते हैं और मार्केट में बेच सकते हैं तो यह सब्जियाँ ऐसी है तो हमें बार बार लगाकर काटनी पड़ती है जैसे हैं बैंगन वगैरह हरी मिर्च वगैरह यह ऐसे पौधे हैं जो कि एक बार लगाएँगे हम एक बार हमें फल देंगे फिर उनके बाद में इसको काटना पड़ेगा हटाना पड़ेगा और दूसरे फल ऐसी सब्जियों के बीज डालने पड़ेंगे जो कि हमें दुबारा रिकवर होकर देते रहें बाकी के हमने बड़े बड़े हैं सब्जी के पेड़ों के बारे में बता चुके हैं कि किस प्रकार के यह फल के बड़े बड़े पेड़ हैं जो हमें एक बार तैयार करने पर ही सालाना सब्जी प्रदान करते हैं और यह हरी मिर्ची भट्टे वगैरह ऐसे यह ऐसी सब्जी के पौधे हैं जो हमें हर साल नए लगाने पड़ेंगे और हर सार हमें सब्जी देंगे इस प्रकार से हम अपना भविष्य में फल सब्जी का अच्छी तरीके से बिजनेस कर सकते हैं